छओ महिना पहिले एकटा हम उषा कम्पनीके पँखा खरीदलहुँ रहै लोकसब कहैत रहै जे उषा कम्पनीके पँखा बहुत नीक होइ छै खरिदलहुँ ओहि विश्वाससँ जे नीक हुअए जहन खरिदलहुँ तहन तऽ एक डेढ़ महिना तक तऽ खूब नीकसँ पँखा चलल खूब नीक हवा दैत रहै ठण्डो हवा दैत रहै लेकिन आब देखै छी दस एक डेढ़ महिनासँ जे ओ धीरे धीरे हवा कम दैए वोल्टेज बेसी खाए लागल अइ आब बेसी बेसी बेर बेर खराबे होइत रहै छै एहन एहन समस्या छै उषा कम्पनीके पँखामे